ہمارے یہاں جو بائک کے رواج ہیں جو بائک چلتے ہیں یا ہائیوے ہو یا اونچے نیچے راستے ہو جو ہم لوگ جلتے ہیں ویڈیو وغیرہ بناتے ہیں اور ویڈیو دیکھتے ہیں جب بائک چلاتے ہیں تو بہت ہی زبردست انجوائے ملتا ہے جب ہم ہائیوے پہ گاڑی چلاتے ہیں بائک جب ہائیوے پہ چلاتے ہیں تو بہت انجوائے لگتے ہیں بہت اچھے لگتے ہیں جب ایک دوسرے کو بیٹھا کے انجوائے لیتے ہیں اور جب بائک کو ہم لوگ ہائیوے پہ چلاتے ہیں اور کدر بدر روڈ پہ جو لوکل روڈ پہ چلاتے تو اس پہ تو اور مزہ آتا ہے بائک چلانے میں اور اس کے بعد جب ہم لوگ وہاں سے نکلتے ہیں کوئی ہائبے ہو کوئی مال کوئی پارک جب ان کو بائک سے جانی ہوتی ہے تو ماشاء اللہ بہت ہی سہولت کے ساتھ پندرہ سے بیس منٹ رفتار ہو یا دھیمی ہو یا تیز رفتار ہو جیسے بھی ہو ہم لوگ جب وہاں پہنچتے ہیں تو ہم کو بہت اچھے لگتے ہیں جب ہم اس سے بات کرتے ہیں جب ہم اس کو بولتے ہیں تو اور جب بائک ہم چلاتے ہیں ہمارے پیچھے جب ہمارے ساتھی بیٹھے رہتے ہیں تو بہت ہی اچھے انجوائے لگتی ہیں ہیں کیونکہ ہمارے ساتھی رہتے ہیں اور جب ہم بائک چلاتے ہیں تو جب ہم کو کہیں جانے کے لیے ہوتی ہے تو جب بائک پہ ہم لوگ بیٹھتے ہیں سوار ہوتے ہیں اور جب ہم لوگ نکلتے ہیں تو ماشاء اللہ جب روڈ کیسی بھی ہو کھدر بدر جب پہاڑی علاقے کے اندر گھستے ہیں تو پہاڑ کو دیکھتے ہیں ماشاء اللہ اس میں گاڑی چلانے میں کتنی ہی مزہ آتی ہے اس کا کوئی بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے کیا ہی انجوائے ملتے ہیں بائک چلانے میں اور بائک کی دنیا میں ہر ایک چیز کو میں ہم لوگوں نے کی ہے اور ماشاء اللہ آج بائک کے اوپر ہم کچھ بولنے کا موقع